महिला सभके चुनौतीके सामना बहुत करैके पड़ै छै भारतीय समाजमे बहुत रंगके लोग यहाँ हुनकासँ मिलै छथिन आओर किछु सभके नजर अलग अलग होइ छै कोइ गलत नजरसँ देखै छथिन तऽ हुनका खराब लगै छथिन ककरो लगथिन ई खराब आओर महिला सभ भा भारतीय समाजके बहुत बड़ा हिनका भूमिका छै ई